तर म्हाका ल्हान आसूल तेन्ना सुकून डांसींग लायक कित्या म्हाक चेंत म्युजीक बिट्स आसता सो तांचेर म्हाक डांस करपा दिसता आन जेन्ना तें म्युजीक आपुणूच स्टाट जाता तेन्ना म्हाका आपुणूच एश कोन डांस करपाक इत्छा जाता आनी पयलींसून म्हाक डांस करपा एकदम लायक पूण यें करतन म्हाका जायत्यो आडखड्यो अशी येयल्यो आनी तितुतली पयली म्हळ्ळ्या आशिल्ली लायक म्हागे पॅरणसां हांव डांस करत तें लायक नाशिल्लें तांकां दिसतालें की यें डांस करून कित म्हुणू करतलें डांस करून मेळटाच कितें सो तीं म्हाक खूब अपोज करतालीं लायक टूं डांस किद्या करता टायम वेस्ट किद्या करता ते जाग्यार आनी कितें कोर आनी अश कोन जितले फाट पयलें पयलें तेंगे कानान घेतलें ना पूण मागी मागी हांव डांस चालू दोवरतालें सो तीं म्हाक तापोवपा लागलीं सो म्हाका दिसलें ओके ओके तापसाण तर पडटा पूण एक वाटेन म्हगे ती इत्छा इतली आशिल्ली डांसा लागून की म्हाका कित्तें जाव डांस म्हूण तो स्टॉप करपा नाका आशिल्लो आनी तर हांव कित करतालें जेन्ना घराको कोण आसना आशिल्लीं पॅरण्स तीं कामा वोयतालीं तेन्ना हांव घरोको टी वी लायतालें आनी तीं जेन्ना म्हळ्ळ्या नाशिल्लीं ते परेन हांव बसून उग्गी बरें टी वी लायतालें आनी मागी हांव डांस करपा लागतालें एक स्लो वॉल्युमाचेर दोवरतालें हांव म्युजीक आनी तेन्ना डांस करतालें सो म्हाका तीं सॉंग्स बी बायहाट जाल्यो ते डांस स्टॅप्सूय बी बरे याद उरपा लागले आनी अशें करून लायक ऑब्स्टिकल आसल्या सुद्दां लायक म्हागे डांस कंण्टिन्यू उल्लो मागीर मातशें व्हडलें जालें सो सॅकॅण चलेंज आशिल्ल ती म्हळ्ळ्या लायक एक अमकी एज जाल म्हुणटरी मागीर डांस करपा लज दिसता लायक दुसऱ्या हुजीर डांस करपा कोणेंय म्हाका म्हागे फ्रॅण्स इचारतालीं सो तुका डांस करपा आवडटा हांव म्हणटालें हय म्हाका डांस करपा आवडटा आनी म्हाका डांस करपा कळटालेंय बी

घारको जे भशी कोण ना तेन्ना हांव ते डांस करतालें तें ते भशीन जायना आशिल्लो आनी ते डांस स्टॅपूय बी सामके एकदम फनी दिसताले सो म्हाका सो मा मना खातालें लायक कियें तल लोक पळयता म्हूण म्हाजे कडेन डांस करपा जायना म्हाक लज कित्या दिसता आनी ही फिमींग ओवकाम करपा लायक म्हाक खूब म्हाक मँटली प्रिपॅड जावपा पडलें कित्या नाजाल्या जे पर्यान हांव म्हाका मँटली प्रिपॅड करना की लायक ओके लोका हुजीर डांस करपा जाय ते पऱ्यान म्हाका लज दिसता आशिल्ली आन तो डांस ते भशेन जावपा नाशिल्लो सो ही एक म्हाका आडखड आशिल्ली आनी अशें करून म्हाकाच हांव जायतें कनविन्स केलें आनी घरा कडेन सुदोन हारशा मुखार रावन हांव चिंतपा लागलें ओके म्हाका लोक पळयता धर जाल्यार हांव कशें डांस करतलें हांव मनान इमॅजीन करतालें पिच्चर करतालें की लोक आसा म्हूण मा सायडीक आन मागी डांस करपा ट्राय करतालें तर तेन्न सुद्दां माय डांस स्टॅप आसा ते लोक आसा म्हूण चिंतून माश्शी वांकडे तिकडे जातालें पूण हांव केन्ना सोडून दिल ना आनी हांव तें लायक करत रावलें प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस तर इल्ली इल्ली करून म्हाक मास संवय जावपा लागली आनी तश तशको म्हागे स्टॅप्सूय मातशे इम्प्रूव जावपा लागले सो बड जावपा लागले तर मागीर थोडी वर्स गेल तशीं म्हाये फ्रॅण्स म्हाका परत केन्ना इचारतालीं न्यू फ्रॅण्स बी तेन्ना हांव सांगतालें ओके म्हाक कळटा आनी तांकां केन्ना फ्री टायम मेळटा तेन्ना थोडे थोडे ब्रेक टायमार बी हांव केन्ना केन्ना मातशें मातशें स्टॅप्स तेंक कोरून दाखयतालें आनी तेन्ना तीं म्हाक कॉम्प्लिमँट्स जेन्ना दितालीं तेन्ना म्हाका दिसलें ऑके ह तर जाता म्हाजें फात बर जातलें लज दिसना डांस करपा लोकां मुखार सो बरें दिसतालें मागीर डांस करता बर हा मागीर तशें करून फ्रॅण्स मा एक दीस तिचर्साकूय सांगलें लायक ओके तें बरें करता डांस मागीर तिचर्सान जेन्न डांस पयलो तेन्ना तीं बरीं लायक तेंच्यानीय कॉम्प्लिमॅण डिले तर हांवें चिंतलें ऑके आतां पॅरण्सां तर सांगपा जाय सगलीं तिचर्सूय बी लायक बरें आसा म्हुणटा जाल्या कॉम्प्लिमँट्स दिता जाल्यार तेंकांय कितें अश दिसतलें ऑके आपल्या भुरगो कितें बर करता ताका रॅकॉगनेशन मेळटा ताका एप्रिसियेशन मेळटा तर हांव पॅरण्सां सागलें की लायक टिचर्स हांवें डांस करून दाखयल आनी तीं म्हुणटालीं बरें डांस करत तूं मागीर तेंगेले मायंड मातशें हे जालें मागीर तीं म्हाक माश्शी डांस करपा अलावड करपा जालीं माश्शी माश्शी तेंच्यानी म्हाका फ्रिडम दिली डांस करपाक मागीर एक इवँट आशिल्लो ते इवँटा हांव सांगलें म्हाका पाटिसिपेट करपा जाय म्हूण म्हाका तिचरीनूय सांगल म्हूण सांगलें तूं पाटिसिपेट कर म्हुणू सो ती मोम्मी तेन्न म्हुणपा लागली ओके तूं कर आनी पय कस जात तें म्हुणून तेन्ना हांव डांस केलो पूण डांस करपा म्हाका स्टेज फियर आशिल्लो कित्या हांव स्टेजीचेर डांस केलो नाशिल्लो आनी ती एक म्हाका भंय आशिल्ली की तें कितें डांस करता करता कितें रॉंग जालें नाजाल्यार आनी कितें एक स्टॅप मिस्टेक जाली वोस डांस करत करत पांय ट्विस्ट जालो किदें पडलें जाल्या लज जातली आनी इतली लोक पळयता परती ती भंय मागीर वयर येता आशिल्ली मागी ती एक म्हाका खूप एक चलेंजींग आशिल्लें लायक डांस करूं काय ना स्टेजीचेर मागी हांव डिसायड केल्लें अश करून भिवून भिवून भिवून भिवून काडला जावपा ना तरी पूण एक थोडे दिसा लागून तें टॉपिकाचें चिंतपाकू बन केल्लें लायक आसूं म्हुणून मागीर ताका लागून हांवें कितें चिंतलें ऑके आतां अश कितले म्हूण दीस रावतलें हांव अशें अशें करून मागीर डांस करपा हांव पावपाचें ना म्हळ्ळें मागीर परत प्रॅक्टीस केली मागीर थोड फ्रॅण्सां माश्श मुखार बसयले आन तांकं करून दाखयलो मागीर ब्रेक टायमार ती स्टेज आसताली टिचर्स प्लॅटफॉम तेजे इल्लें प्रॅक्टीस करपा लागलें सो इल्ली इल्ली इल्ली इल्ली करून ती भंय गेली आनी हांवें चिंतलें की जात तें जावं पडल्या पडूं लज जाल्या जावं पुणू डांस करपा सोडपा ना फेलयर येवं पूण कित्तें बी जावं हांव डांस करपा सोडपा ना कितें म्हाक इम्प्रूव करपा जाय आशिल्लें आनी ताका लागूव हांवें हूप प्रॅक्टीस केली जायत फ्रॅण्सां तिचर्सां मुखार कोरून दाखयलें तेंच्यानी म्हाका मागीर एनकरेजमँट दिलें सो तशें करून जावपा लागलें मागीर हांवें पफॉम केलें सो म्हाका मागीर तेन्ना कॉन्फिडंस इलो की ऑके जात म्हणून आनी इतल सगलें करुनी बी आनी एक प्रॉब्लम आशिल्लें ती म्हळ्ळ्या जेन्ना डांस पाटणर्स दितालीं डांस टिमीन करपा आसतालो तेन्ना प्रॉब्लम जाताली कित्या जायत जाणाल मिस्टेक जाताल्यो तशें करून म्हागेली बी मिस्टेक जाताल्यो सो जे आमगे ट्रेनर्ज आशिल्ले ते आमक परत परत परत परत रिटेक घेवपा लागताले आनी तेन्ना ती एकदम फ्रस्टेटींग जातालें कित्या परत परत परत प आपल्या मिस्टेक नाजाल्या दुसऱ्या मिस्टेकी लागून तर परत रिटेक घेवपा पडटा परत परत प्रॅक्टीस करपा पडटा आन कंटिन्युअस प्रॅक्टीस जाताले आन हूप टायम वयतालो प्रॅक्टिसा लागून सो ती एकदम टायरींग जावपा लागलें आनी एक पॉयंटाचे अश दिसपा लागतालें की कितलें हाड यें जायना आन जावपा ना टायड जालां सामकें जायनात पांय दुकता बॉडी दुकता जायना अश दिसतालें पूण एट द एन्ड ऑफ द डे ती इत्छा आसतालीच मागी तशें चिंतलें लायक ऑके या अश कस जातलें इतलें म्हळ्ळ्या पयस म्हळ्ळ्या सोडून दिवपा शकता ताका लागून परत दुसरे दीस हांव ट्रेनिंगा वयतालेंच तीं डांस शिकयतालीं ते डांस करतालेंच तशें जेन्न पॅर डांसींग ऑर कपल डांसींग आसतालें तेन्ना प्रॉब्लम आसताली लायक केन्ना केन्ना डांस करत करत हांसपा येतालें कित्या फोकाण दिसतालीं मागी तशे डांस केले केले केले मागीर सिलॅक्ट जालीं तर ती सदांची वोस्त जावपा लागली पूण केन्न केन्ना बॉडी पेन आसतालो लाय आनी चड डांस केल म्हुणटरी पांय दुखताले टायडणस जाताली सो सामकी सोंसपा जाय नाशिल्लें आनी तशेंच लायक डांस करता करता चॅस्ट पेनूय स्टाट जातालो सो ते सगली रॅस्ट घेवपा पोडटालो तेन्न चिंतलें लायक ऑके सॅल्फ कॅरूय बी घेवपा जाय सॅल्फ मँटेनन्सूय बी हा सो तेंय बी हांव लक्षान दवरलें जाय तितले वेडा रॅस्ट घेतलो आनी परत स्टाट जातालें सो हें करून लायक म्हाका मोटिवेशन मेळ्ळें आनी करीत रावपा